काढ़ो पीअण सां असांजो बदन चुस्त ऐं तंदुरुस्तु रहे थो काढ़ो पीअण सां असांजे शरीर खे ॿल मिले थो खंघु जुकाम थियण में काढ़ो पीअण सां तमामु घणो फ़ाइदो थींदो आहे अदरक तुलसी लौंग वॾो फ़ोटो मिठी काठी कारा मिर्च जाण ऐं ॻुड़ जरी विझी जेको काढ़ो ठाहिबो आहे उनसां छातीअ में जमियल बलगम बि निकिरी वेंदो आहे हिक सिपरीअ में हिकु गिलास पाणी विझी उनमें अदरक तुलसी जा पन्न कारा मिर्च लौंग वॾो फ़ोटो मिठी काठी ऐं ॻुड़ जरी विझी उनखे अधु कलाक ताईं काढ़जे काढ़जे पोइ थोरो थधो थिए पोइ उनखे छाणे करे पीअण सां असांजे शरीर में जेको बि जमियल बलगम हूंदो आहे बुखार हूंदो आहे असांखे जेको बदन में असांखे सूरु थिए थो इहो पीअण सां उनजो पंहिंजे बदन जो सॼो सूरु लही वेंदो आहे इन तरह सां सिंधी घरनि में जेके नियमित रुप सां काढ़ो ठाहे करे पीअंदा आहिनि उन्हनि जो शरीर चुस्त ऐं तंदुरुस्त रहंदो आहे पर असांखे कई गरम शयुनि जो काढ़ो रोज़ु न पीअणु खपे ॿ टे ॾींहं विच में छॾे करे पोइ वरी असांखे इन काढ़े जो उपयोग करणु खपे